औ औ माबा खामानिफोर दंलाबायो नामा होननानै खबर लादोंमोनहाय मा मा खामानि दङ खामानि गैया मारैजाखो

ओमफ्राय माबायदि माबायदि बेतनफ्रा जानाय मासआव खमद्राया जानाय थानाय थानायफ्रा जानायफ्रा गावनि गावनि जागोन ना नोंनि जागोन ए

एसे एसे खमद्रायगोन नामा एसे बारा दोबावलायदो दे जोहाबो जोहाबो थांलाय फैलाय खरसा थायो ए ए जानायफ्राबो जानाय लोंनाय फ्रि जागोन आरो ए

र' बिदिबा थांजागोनना थांजायाथाय र' र' एसे गोसोखांबावलायनां सानबावनायनां औ दे औ दे दे दे